आह दानि बे बिग्यान मुगायाव जों बेखौनो आह गोसोआव जा एसे दं बेखौनो फोरमायन्सै आह दानि जोंनि बैसागु बोथोराव ओह बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो दाउ खौवौवा जेरै ओह बैसाग फैनाय लोगो लोगोनो खौवौ खौवौ गाबो थि बेबायदिनो बैसागु समाव आह पुलिस आरमिफ्रा बन्द' मोना दा थिग बेबायदिनो आह बैसागु समाव सफैनाय लोगो लोगोनो ओह पुलिस आरमिया मेथाइखौ बैसाग दाननि ओह जों लोगो लानानै बा सोमोन्दो लानानै रोजाबो जे ओह बैसागु बोथोरा मानो फैयो आय' बेफोर बायदि फोरमायनायनि गेजेरजों दिनै गावनि दुखुखौ ओह दुखु दाहाखौ फोरमायदों ओह आं दिनै ओह साहाबा सुटि होनाय मोनब्ला आंबो अनजालि गावदांजों ओह न'वाव थांनानै ओह खर' खा खर'आव ओह लावदुम खाव खावखुमानानै आङो बैसो अनजालिजों अनजालि गावदांजों ओह मोसागौमोन दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायदों दिनै ओह साहाबानो आंनो सुटि होआसै बे सुटि होयैनि थाखायनो आङो दिनै ओह अनजालि गावदांजों आं थांनानै न'आव ओह मोसानो मोननायनि सुबिदा मोनासै बेखौ दिनै ओह आं बेखौनो फोरमायगोन जे दा माखासे जोंनि आह गोसोनि बा थार्ट जोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायलाइनो जोंहा दुखु दाहा बेखौ फोरमायनो हायाखसै दा बेनिखायनो आह जा जाय बिथांमोना सुटि मोना बे सुटि मोनैनि थाखायनो दुखु दाहाखौ दिनै फोरमायनांदों आं बेखौनो